जय झूलेलाल राजीव गांधी हिकिड़ो कार्ड कढियो आहे जंहिंजो इलाजु जहिड़ो बि हॉस्पिटल में वञि राजीव गांधी जो कार्ड ॾेखार त इलाज़ु फ्री थींदो उन में खाधो रहणु सभु फ्री आहे ऐं ॿियो हिकिड़ो वा वासवाणी पासे में ई खुलियो आहे आपला दवाखाना गॉमेंट जो ॾह रुपिया वठंदी आहे दवाऊं ॾींदी आहे वरी ॿिए ॾींहुं वञ त माना ही हफ़्तो भर हलंदो आहे ॾह रुपए जे दवाउनि जो ऐं ॿियो सरकारु राशन फ्री कढीयो आहे ऐं इहो जेको सिलेंडर सिलेंडर असांखे ॿ टे आहिनि त हिन चयो के सरकार हुननि खे सिलेंडर हिकु ॾे थी कंहिं शहर में लाइट न हुई सरकार हुननि खे लाइट ॾेई करे वीचारा ॿार पढ़ी सघनि था न त ऊंदहि में किथां पढ़ी सघनि आ लाइट मोयो ऊंदहि में हू त जॾहिं रोशनी हुजे तॾहिं पढ़नि पिया ऐं वरी बंदि करे रखनि पिया ऊंदहि हुई त हुननि खे लाइट ॾिनी अथऊं जीअं तव्हां पढ़ी सघो कुझु बि करे सघो ॿियनिनि शहरनि में ग़रीबनि शहरनि में सरकार ईअं कयो आहे